आं ओंखाम संनायनि सिगाङाव न'नि जा किटसान रुम बे किटसान रुमखौ मोजाङै साब सिखोन लाखि लाखिगोन बेखौ मोजाङै लाखिनानै फुरा बेसाद मुवा बेसाद फुरा नायगोन मा मा दङ दिनै मा संगोन मा जागोन बेखौ नायनानै बे संनाय बस्थुखौ आं मोजाङै ला ओंखारनानै बेखौ हानानै आरो संगोन बेयाव जों दैलि बेलेक बेलेक बुस्थु संगोन अरायबो मोनसे बस्थुखौ सङा अरायबो सोलाय सोलाय खालामनानै संगोन

सं संनाय फोरा मोजाङै नायनानैसो बेखौ संनो नांगौ आरो जानाय लोंनायफ्राबो मोजाङै जानांगौ लोंनांगौ जाहाथे जानायनि उनाव बे जेबो असुबिदा जाया बेराम जाया बेनि थाखाय मोजाङै नायनानैसो संगोन आरो जों माबायाव बाहेरायाव थांब्लाबो एक्सुलि गावनि संनाय बुस्थुखौ लानानैसो थांनांगौ बेयाव जाहोनांगौ हानायमानि माबा हटेलफोराव बारा मोजां बस्थु संनाय जाहा थाहा सङो बेनि थाखाय जों गावनो हानाय मानि लानानै संनांगौ